हमर धार्मिक स्थान सुखेश्वर स्थान छै जहाँ की हम हरेक सन्डेके जाइत छी रविवारके जाइत छी आ वहाँ पूजा करैत छी जेकि ओ मन्दिर बहुत पुराना छै बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग बाबाके दर्शन करे आबैत छथिन जाहिमे भोला बाबाके मन्दिर छै आओर वहाँ पर जाके एकदम अच्छा मतलब हमरा अनुभव होयत छै जाके बहुत हम अपन जाइत छी फेर गरीब लोकके मदद किछु पैसा उइसा होयत छै तऽ दे दै छी अब बहुत दिनके ओ मन्दिर छै जोकि अभी बहुत दूर दूर से वहाँके लोग अबैत छथिन पूजा करैत छथिन आओर वहाँ पे अगल बगलमे मेला भी लगैत छै बहुत एहन प्रकारके खाना खायके मतलब किछु भी खाउ ओही मिलैत छै जलेबी ई सब बहुत बच्चाके खिलौना बहुत एहन प्रकारके समान सब भी मिलैत छै आओर ई मन्दिर लगभग बहुत दिन पुराना छै इतना हम आओर ई मन्दिरके भोला बाबाके मन्दिर छै जेकि हमसब हरेक सण्डेके यहाँ पे जाइत छी